बिहारमे अलग अलग धर्म आओर राजनीति छै धर्म पर ही राजनीतिक आधार छै धर्म पर ही शाशन चलै छै धर्म के प्रति प्रतिनिधित्व सब जे छथिन ओ धर्म पर ही करै छथिन जबकि एना नहि होना चाही धर्म के हिसाब से प्लानिंग नहि होना चाही क़ानून सबके लिए समान होना चाही पर एना नहि छै बिहारमे सबके लिए धर्म के अनुसार क़ानून चलै छै धर्म के अनुसार राजनीतिक चलि रहल छै प्रतिनिधित्व सब हर बार धर्म के लिए लड़ाई कए अपना जीत जाइ छथिन आओर क़ानून व्यवस्था एते के बिल्कुल भी सही नहि छै जे ओ लाभ नहि मिलना चाही ओ लाभ नहि मिलै छलै किछु चीज सहियो छलै पर किछु चीज़ खराबो छलै लोक के सही करना चाही ओहिके जे बैड पोईंट छलै ओहि पर ध्यान देना चाही बिहारमे जे भी चलि रहल छै सब ठीक छै पर ओते जादा पढ़ाई कए ले कऽ जे छै कनि आगाँ बढ़ना चाही बच्चा सबके कनि जादा अथी देना चाही आओर गाम घरमे किछु चीज एहन छै जेकर व्यवस्था नहि छै व्यवस्था के पूर्ति होना चाही ख़राब भी छै कियाकि जातिवाद के लेल लोग लड़ै छलै पर ई सही नहि छै जाति दर जाति नहि लड़ना चाही कियाकि सब तऽ एक ही छै ने आओर क़ानूनके सबके लिए बराबर होना चाही चाहे हिंदू रहय मुस्लिम रहय सब रहय ई छोटा बड़ा कुछो नहि होइ छै सब एक समान होइ छै क़ानून के नज़रमे पर एना किछु नहि छै नेता सब सबके लड़ाकऽ अपने जीत जाइ छलै आओर घर में सुति जाइ छै पर ई बात बिहार के जनता नहि समझि रहल छलै